मैंने जो बॉडी वास ख़रीदा था वो एक दम ख़राब निकला मेरे लिए क्योंकि मैं उसको बहुत महंगा ख़रीदा था और जो सोच कर ख़रीदा था कि अच्छा ख़ुशबू होगा और उसको लगाने के बाद अच्छा महसूस होगा लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ उसका ख़ुशबू मुझे एक दम ही पसंद नहीं आ रहा है और उसको लगाने बाद मेरे शरीर में कुछ ना कुछ दिककतें आता रहता है तो वो कोई भी काम का नहीं रहा और उसको लगाने से जो दिक्कत आती है उस से मुझे बहुत दर्द महसूस होता है तो इतना महंगा होने के बावजूद इतना ख़राब प्रोडक्ट निकला वो मैं क्या बताऊँ